ہیلو ہاں جی كیف ریسٹورینٹ سے بات ہو رہی ہے ہاں جی میں نے ابھی ایک آپ سے آرڈر كیا تھا تو آپ اس آرڈر كو كینسل كر دیجیے كیونكہ میرے پاس وہ نہیں ہے پیمینٹ پیسے نہیں ہیں كیونكہ میرے پاس كیش پیسے ہیں اس وجہ سے آپ آرڈر كینسل كر دینا تو مجھے كہیں جلدی بھی جانا ہے تو میرے پاس كیش بھی نہیں ہے دینے كے لیے تو اس لیے آپ وہ آرڈر كینسل كر دو تو مجھے بھی كہیں اور بھی جانا ہے ایسے بس ٹھیک